कांदबऱ्यां मदीं सगळ्यांत अशी आवडटी कांदबरी एक काडूंक शकना हांव पूण कांदबऱ्याचें वाचन खूब आसा म्हणटकच मागीर ते मराठी आसूं हिंदी आसूं इंग्लिश आसूं वा कोंकणी आसूं हाचे भायर अणकारीत कांदबरी ज्यो आसात पळय आसामी कांदबरी म्हणूं येता नांव सांगचे जाल्यार मामरोदरो तरोवाल म्हणू जा कांदबरी आसा गोस्वामिची ताज्या उपरांत कितल्योश्यो कांदबऱ्यो ज्यो आसात ज्यो कोंकणी भाशेंत अणकारीत जाल्यात आनी खुब अश्यो प्रभावी कांदबऱ्यो आसात तातुंतली आनी स्वतंत्र कांदबरी कोंकणी भाशेंतली कांदबरी म्हणून अच्छेव ही कोंकणीतली मायल्डस्टोन कांदबरी आसात त्या बद्दल जर उलोवचे जाल्यार खुबूच बरे तरेची कंदबरी वा कितलोसोच विस्तार तातूंत आसा एका वाठाराचो जाल्लो कितें म्हणू शकता आमी विध्वंस जो आसा वा एका समजाचो एका कुंटुबाचो मिनाखणीक लागून जो जाल्लो विध्वंस जो आसा तो ह्या कांदबरेंत दिला पुस्तकाचेर बरोवचें वा उलोवचें जाल्यार पुस्तक बरें बायंड केल्लें आसा ताज्यो पेजीस बऱ्यो नितळ आसा आनी पेज नंबर जो आसा आंकडो जो आसा पानांचो तो सामको ज्युस्ता ज्युस्त येयल्लो आसा खंयच कटींग करता आसताना टायप सेंटींग करात आसताना काय तातूंत तितल्यो चुको जावंक नात म्हणटकूच एक पुस्तक म्हण तें ताचें मुखपृश्ट सुद्दां खूब सुंदर जाला त्या नदरेंतल्यान जर तर पळोवपाक गेलें जाल्यार पुस्तक खऱ्यानीच बरें आसा वाचनीय आसा वाचूंक शकतात आनी वाचूंक जाय अशें तरेचें आसा पुस्तकाचो दरूय पुस्तक जे दरेन आमकां मेळटा त्या दराक त्या कोलिटी खातीर समा आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता आनी ह्याच पुस्तकाचेर जर तर आनीक माहिती दिवची जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी साहित्यातलें एक बेस्ट अशें तरेचें पुस्तक आसा ते खातीर हाजो सेल जो आसा पळय तो खूब खपतलो आनी खपाकूय जाय अशें तरेचो